بچپن میں سفر کرنے کا بہت شوق تھا عام طور سے سفر کے لیے نانی کے گاؤں جایا کرتے تھے ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں نانی کے گاؤں کے سفر کے لیے تیار ہوا گاؤں کے پہلے دن میں نانی کے ساتھ کھیلنے گیا جہاں ہم نے لٹکنا کرکٹ کھیلنا اور دوسرے کھیل کھیلیں جو گاؤں اور دوسری چیز گاؤں کی خوبصورتی ہل ہل چلانا ہل کھیتی پیداواری کھیتی کا منظر دیکھ کر دلچسپ محسوس ہوتا تھا دوسرے دن ہم نانی کے ساتھ میدان میں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ میلے میں شرکت کرنے گئے میلے میں پکوڑے اور مٹھائی کی تھیلیوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی آخری دن ہم نانی کے ساتھ کھیل کر تھک گئے تھے لیکن یہ سفر بےمثال یادگاریوں سے بھرپور تھا گاؤں کے لوگوں کی مدد سے ہم نے کھیتوں کا کام بھی کیا اور بیلوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی حاصل کیا یہ سفر نے مجھے اہمیت کام کرنے کی بتائی دوسروں کی مدد کرنے کو بتایا اور دیگر لوگوں کی محیط میں احترام کرنے کی اہمیت سمجھائی بچپن کے ان معنوں میں بھرے سفر نے میری شخصیت کو بڑھایا اور میرے تعلیمی اور انسانی تربیت کو بہتر بنایا